हम सभ सीतामढ़ीके विकासके लेल बहुत बढ़ि चढ़िके पूरा समाजमे हिस्सा ले रहल हति जैसे कि यहाँ मन्दिरे हौले मन्दिरके विकासके लेल यहाँके न नगर निगम हौले मेयर हौले सभ मिलिके सोचि रहली मन्दिरके जितना जल्दी विकास होतै जे बाहरके पर्यटक सभ औतै जे बाहरके से पर्यटक सभ औतै से देखतै कि यहाँके मन्दिर कैसन है जगह कैसन है जे बाहरके पर्यटक सभके अच्छा लगतै देखैमे तऽ उ सभ बार बार एतै आओर पर्यटक सभके हमरा सभके विचार है कि उ सभ आबै बाहरसँ तऽ ओकरा सभके रहैके व्यवस्था सही ढङ्गसँ मिलै आओर ओकरा सभके कोइ चीज प्रकारके दिक्कत नहि होइ ओकरो लेल सभ उपाय एने हो रहल है मन्दिरके आगे अगल बगलमे होइ जब कि बाहर सभके पर्यटक सभके रहै सहै खाना पीनामे कोइ प्रकारके दिक्कत नहि होइ इएहे सभ हम सभ अपना मेयरसँ नगर निगमसँ सभ आदमी अपना गाँव समाज मिलके एकरा लेल विचार करैके लेल सोचि रहल हति से एकरा जितना जल्दीसँ विकास हो जाइ जे पर्यटक सभ यहाँ आय जे पर्यटक सभके अयलासँ हमरा सभके व्यापारपर भी असर पड़ैत है व्यापारमे भी वृद्धि होइत है